रोज़ी रोटी के लेल छै मे जे छै से हम एक कंसलटेंट के जौब करै छी मल्टीनेशनल कम्पनी मे आ ओतय पहुँचय के कैरियर के रास्ता चूँकि हम बहुत एक छोटा गाँव सॅं एलिय हँ तऽ शुरू मे हमरा बिल्कुल नहि पता रहै की जे हमरा कैरियर कोन रास्ता पर आगाँ बढ़तै हम केना आगाँ बढ़बै पर हम छोटे सं गाँव स स्टार्ट केलिए तकर बाद हमर माय बाप के ड्रीम रहलें जे हम आई आई टी मे जइए आई आई टी की रहय हमरा इनजिनयरिंग करय छै हमरा बिल्कुल नहि आइडिया रहै हमरा बस पता रहय की हमरा बस परीक्षा निकालय के छै हमरा ओ परीक्षा केला के बाद अगर हमरा एगो आई आई टी छै संस्थान छै ओ हमरा जाय के छै ओहिके बाद हमर जीवन केना रहतै की रहतो एक़रा बारेमे हम बिल्कुल जानकारी नहि रहय तऽ सबसे पहिने हम एक्जाम निकालहुॅं आई आई टी मे गेलहुॅं आई आई टी मे गेलाक बाद जब हमरा बिल्कुल लाइक माइंडेड आदमी सब मिलल ओत जकर विचार जकर समझ बिल्कुल हमरा सॅं मिलनसार रहै ओत साथ मिल करके साथ बात करैत ओहिसॅं अपन कैरियर के हम निर्धारण करैत केलहुॅं जे हमरा ई मे इंटेरेस्ट छै हम अपना आपके समझ बुझलहुॅं जे हमरा एहिमे इंटेरेस्ट छै आओर ई कैरियर पथ पर हमरा अग्रसर होइ के छलै तऽ तऽ ओहि हिसाबे तब हम निर्धारित केलहुॅं जे हमरा जे छै कंसलटेंट कर जौब काफ़ी सूट करतै कियाकि जे हमरा मे बाजय के शैली छै या फेर कोनो चीज एनेलाइज करय के शैली छै केकरो भी कंसलटेंट कए हम अच्छा से मोटिवेट कय सकै छियै ओकरा सॅं ओकरा हम समैझ सकै छियै कोनो भी चीज आओर ओकर कोनो भी बिजनेस छै कोनो भी चीज छै आगाँ लय जा सकै छियै तैं हम अपना आपके सोचलीय जे हम एक कंसलटेंट के जाॅब करबै आ एहिमे अपन ज़िंदगी कैरियर के आगाँ अथी करबै तऽ हम फ़िलहाल जे छै से कंसलटेंट के जाॅब कए रहल छी पोलिटिकल कंसलटेंट बी जे पी के आओर हमरा काफ़ी इंटेरेस्ट यऽ पोलिटिक्स मे अइ वजह जे छै से हम पोलिटिकल कंसलटेंट के जाॅब चुनलहुॅं यऽ आओर वही हम परस्यु कै रहल छी